हाँ मैं पाँच दिनांक बोल सकती हूँ एक जनवरी उन्नीस सौ पंचानबे दस फरवरी उन्नीस सौ पचासी अठ्ठाईस सितम्बर अठारह सौ पंचानबे अठारह जुलाई दो हज़ार पाँच तेईस अक्टूबर दो हज़ार दस